کھلے پانی میں تیراکی کے دوران محفوظ رہنے کے لیے درج ذیل طریقے اہم ہیں اپنے پانی میں تسلیم شدہ اور تجربہ کردہ جگہوں میں تیراکی کریں سمجھداری ساتھ تیراکی کریں ایک دوست کے ساتھ تیراکی کریں اپنی صحت کی خبر رکھیں اور پانی کی تنویات سمجھنے کے لیے تعلیم حاصل کریں بڑے آبی ذخائر میں پھسلن والی چٹانیں مضبوط بہاؤ اور پانی کی طرف ویعت تیراکی کرنے والوں کے لیے مسئلے پیدا کر سکتی ہیں